جی ہم میٹنگ کر سکتے ہیں کہ موبائل سے ویڈیو کال کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو کال میں بہت اچھی لگتی ہے بہت بہت بات کرتے ہیں اور دیکھنے سے بہت اچھی دیکھنے سے بات اور چیت کرنے سے بہت اچھا لگتا ہے جب موبائل میں نیٹورک نہیں رہتا ہے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے نیٹورک جب آتا ہے تو ہم کو بہت خوشی ہوتا ہے موبائل موبائل میں بہت ویڈیو کال دیکھنے میں ہم جیسے دیکھتے ہیں اور صحیح سلامت میں ویڈیو کال آپ دیکھتے جو ہیں نیٹورک جو جب بھاگتا ہے تو تب اچھا نہیں لگتا ہے اور اور سب کے لیے صحیح صحیح سلامت رہتا ہے موبائل ویڈیو کال میں بہت جیسے سب سے بھائی سب سے مل جل کر رہتے ہیں اور خوشی بھی رہتا ہے ویڈیو کال میں دیکھتے تو بھائی بہن بھائی بہن کو دیکھتے ہیں تو صحیح سلامت دیکھتے ہیں اور ویڈیو کال میں ہم کو اچھا لگتا ہے اور اچھی اور اچھی کے لیے سرکچھا بھی کرتا ہے جب نیٹورک بھاگتا ہے تو جب بھاگ جاتا ہے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے سرکچھا کے لیے کوئی کچھ بھی بول سکتے ہیں اور موبائل اتنا بھی یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ موبائل سے ہم کو پڑھائی لکھائی کرنی چاہیے اور اچھی اور موبائل سے موبائل سے بھی اچھی کرنی چاہیے اور جب ویڈیو کال میں ہم کو فون نہ ہی کرتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے ویڈیو کال سے ہم کو بہت سرکچھا اور گیان ہوتا ہے اور سب کے لیے جب نیٹورک بھاگ جاتا ہے تو بڑھیا نہیں لگتا ہے نیٹورک لیے کے لیے سرکچھا کرنی چاہیے اور اور سرکچھا کے لیے کرنی چاہیے اور جیسے موبائل ویڈیو دیکھتے ہیں اور سرکچھا کے لیے ویڈیو کال اور کسی سے بات کرتے ہیں تو بڑھیا لگتا ہے من لگتا ہے اور صحیح سلامت رکھتا ہوں اور صحیح سلامت صحیح سلامت سے بات کرتے ہیں ویڈیو کال میں اور صحیح سلامت سے رہتا ہوں ویڈیو ویڈیو کال میں جب بات کرتے ہیں صحیح سلامت میں رہتا ہوں اور بڑھیا سے رہتا ہوں اور صحیح سے اور ویڈیو کال میں بہت بڑا اچھا لگتا ہے جب نیٹورک بھاگ جاتا ہے تو بڑی من نہیں لگتا ہے